हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए

हाँ इधर तो बहुत घूमने की बहुत जगहें हैं यहाँ तो सिमरिया में भी मंदिर है और इधर उधर भी मंदिर बहुत सारे मंदिर हैं पर उतना ध्यान में नहीं है हम तो घुमाते हैं सरकारी ख़ुद कितना अच्छा सब घुमने के लिए तो बहुत अच्छा ख़ासा है सब हाँ तो वहाँ मंदिर है वहाँ मतलब वहाँ एक नदी है समुंद्र जैसा है वहाँ नहाना पड़ता है फिर नहा कर और पूजा पाठ करना पड़ता है मंदिर में कि लोग मतलब घूमना पड़ता है और घूम कर और फिर पारक में वहाँ पर लोग बैठ कर खाना पीना खाते हैं खाना पीना खा कर के बाद मतलब फिर घूमते हैं पारक पूरा पूजा करने मंदिर में पूजा करने से मतलब दिल जो है हृदय जो है तो संतुष्ट होता है हृदय पूजा करने से वहाँ पर बेल पत्ते चाहिए पूजा करने के लिए कुछ फूल चाहिए थोड़ा जल चाहिए कापुर चाहिए अगरबत्ती चाहिए यह सब मिल जाए तो पूजा करने से ना शरीर को संतुष्टि मिलती है वहाँ पर और क्या होता है

हाँ हाँ तो सब है ना चिड़ियाघर भी है सब चीज़ है वहाँ पर हिरण है बाघ है घूमने के लिए मतलब वहाँ हाथी भी सब चीज़ वहाँ पर मतलब घूमने के लिए तो बहुत लंबी जगह है बहुत लंबी जगह है घूमने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि कम छोटी जगह है बहुत लंबी जगह है हँ तो हम मिलेंगे पर आप आइएगा उसके बाद हम आपको घुमाएँगे ना हाँ हाँ तो आप आइएगा ना तो हम आपको घुमा देंगे ले जाएँगे हर जगह घुमाने के लिए चिरियाघर हो गोल घर हो कहीं भी हो ले जाएँगे घुमाने के लिए आप कहाँ कहाँ जाइएगा घूमने के लिए हम पारक उरक सब घुमाएँगे